میں سبزیاں اُگانا زیادہ پسند کروں گی کیوں کہ کبھی کبھی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو کچھ سبزیاں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں جیسے نیمبو ہو گیا ٹماٹر ہو گیا اور بھی سبزیاں ہیں تو میں کچھ سبزیاں اپنے گھر پر اپنے باغیچے میں اُگانا پسند کروں گی تاکہ میں اُن کا استعمال کر سکوں